हाँ मेरे बहुत भाई बहन है मेरे पाँच भाई और दो बहनें हैं जिसकी वजह से हमारे घर में हम सब हर समय मिल कर रेहते हैं मिल के खाते हैं मिल के बेठते हैं मिल के सोते हैं जिसकी वजह से हमारे जो परस्परम में जो एकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती रेहती है और अगर हम उनकी तरह की बात बोलें तो जितने मनुष्य हे उन उसकी तरह मतलब जितना मनुष्य उस से ही उनका गुण अपने अपने से मतलब अलग हे तो मेरे भी जो गुण हे उनकी तरह से अलग हे जैसे कि मैं कम खाता हूँ वो ज़्यादा खा रहे हैं वो थोड़ा मतलब चिड़चिड़े हो रहे हैं मैं शांत हो रहा हूँ एसे ही हमारे भाई बहन में बहुत लोग हैं तो कभी किसी का जो मन बिगड़ा होता हे हम उसको समझा देते हैं कभी मेरा बिगड़ा हुआ है वो समझा देते हैं और अलग की बात करें तो हम अलग नहीं हैं हम अके मतलब इखट्टे रेहते हैं अलग तो नहीं हैं हम क्योंकि हमारा जो रक्त है वो एक हे तो हम अलग कैसे हो सकते हैं अगर गुण की बात करें तो तो ऐसे ही कुछ अलग गुण हैं और सेम मतलब समानता तो नहीं देखने को मिलती मतलब समानता तो जो बातों में कोई कोई कंठ हमारा सुन के बता देता है ये है तुम तो इसी ये ये तरह की बात कर रहे हो ऐसे बताता है लेकिन अलग है सामानता ज़्यादा नहीं है